आं बेग मोनसे बायदोंमोन बेयो लेदारनि बेयो लानोबो मोजां ओमफ्राय एसे खमबो दाम ओमफ्राय बेयो गोसोम कालारनि आं बेखौनो मोजां मोनदों